ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرے یہ خیالات ہے کہ جو پہلے کا جو دور تھا وہ دور مل کر بیٹھنے مل کر کھانے کا دور تھا آج جتنا یہ دور بدل چکا آج یہ دور اتنا بدل چکا ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو اور ہمارے جتنے بھی تمام رشتہ دار ہیں انہیں ہم وقت نہیں دے سک رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ دور میں مصروف ہو چکا ہے پیسہ کمانے میں پہلے کے دور میں ہم جتنا بھی کماتے تھے ضرورت کی حد تک کماتے تھے آج ہم جو کما رہے ہیں اس میں حرص ہے سوائے حرص کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ میرے خیالات ہیں